हमरा तऽ खाना बनाबयमे जे छै कि मीट पसन्द छै मछली पसन्द छै सबसँ जादा हमरा बनाना भी खाना भी हमरा मीट अच्छा लगय छै कारण छै कि ओकरामे लहसुन बनाबयमे लहसुन प्याज कड़ुआ तेल जीरा गोटा जीरा मिक्स मसाला धनिया मिरची सबकिछु डालिके बनाबय छियै आह ओकरोबाद छै ओकरामे थोड़ा चरबीवला रहय छै ने तऽ आरो बढ़िआँ लगय छै जब जितना जितना तेल गलय छै तऽ मतलब सॉफ्ट होइ छै खाइमे बहुत बढ़िआंँ लगय छै तऽ वएह चीज छै कि मछलियो छै हमरो दूसरा पसन्द मछली छै मछली जे छै कि किछु हमरा आओर सिङ्गही मछली भेलय उ तऽ पसन्द आबय छै अपन अगर उ मछली भेलय तऽ उ जे छै कि थोड़ा ग्रेवीवला मे खाना पसन्द करय छियै आओर चावलमे